कुछ साल पहले के पुराने मोबाइल और आज के स्मार्ट फोन में काफी अंतर है पहले मोबाइल कीपैड थे और अब स्मार्ट फोन आ गए हैं पहले की तुलना में अब नेटवर्क कनेक्शन बहुत अच्छा चलता है पहले नेटवर्क की बहुत समस्या थी और अब नेटवर्क काफी अच्छा मिलता है हमें जियो की और एयरटेल की दोनों सिम का उपयोग करता हूँ और रिचार्ज़ और डेटा पैक हर महीने में दो सौ उनचालिस रुपए से लेकर तीन सौ रुपए का डेटा रिचार्ज़ करता हूँ जिससे ऑनलाइन काम फास्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी काम निपट जाते हैं मोबाइल स्मार्ट फोन होने की वजह से काफी सुविधाजनक है पहले की तुलना में मोबाइल अब की तुलना के बाद पहले की तुलना की बजाय अब बहुत अच्छे हैं और जो भी नेटवर्क मिलते हैं वो पहले की तुलना में काफी अच्छे नेटवर्क मिलते हैं जियो की सिम और एयरटेल की सिम में काफी अच्छी नेटवर्क मिलता है जिससे ऑनलाइन का सभी काम फास्ट हो जाता है बात हो जाती है पहले के मोबाइल में नेटवर्क की बहुत समस्या होती थी घरों के ऊपर चढ़कर बात करते थे और अबके मोबाइल में नेटवर्क अच्छा होने से हर गाँव में नेटवर्क की समस्या खत्म हो गई है यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत कम खर्च में बहुत अच्छा नेटवर्क मिल रहा है जिससे कि हमे काफी अच्छी सुविधाएं हो रही